हय आमच्या गांवांत मैदान वाठारा सोय उपलब्ध आसा तर त्या मैदानांत आमी सर्त घेतात केन्ना घेतात आमच्या मैदानार क्रिकेट अशी गेम आमी खेळयताय वर्सान एक फावटी तर ताका आमी सर्त पण आयोजीत करतात सर्त अशी आसता वरा फर्स्ट पयली प्रायज दुसरो प्रायज आनी तिसरो प्रायज अशें आसा तांकां ट्रॉफी मॅडल्स आनी बॅस्ट प्लेयर म्हूण आसा बॅस्ट बॉलर बॅस्ट बॅट्समॅन बॅस्ट ऑल रावडर अशें आमी आयोजीत केल्लें आसा तर ताका आमी बरें तरेन आमी तांकां सुरू करता आनी बरें तरेन आमी तांकां प्रायजीस दिता